मैं नवीनतम खेल मोबाइलओं कम्पूटर द्वारा खेलती हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ इस्कूल टाइम में क्रिकेट भी खेला है और वो बोक्सिंग भी खेल चुकी हूँ और क्रिकेट क्रिकेट मुझे ज़्यादा पसंद है इस लिए मैं क्रिकेट को ज़्यादा फ़ोलो करती हूँ मैंने न्यूज़ में भी न्यूज़ और न्यूज़पेपर भी मैंने देखा है कि क्रिकेट क्रिकेट टीम जो इंडिया पाकिस्तान का मेच हुआ था उस में इंडिया टीम जीती थी और अभी कुछ दिनों पेहले की बात है अभी लास्ट डे जो अभी कल देखा था मैंने कल न्यूज़ में दे कल मैंने न्यूज़ देखा था उस में देखा कि अमेरिका भी अभी एक और मैच हुआ था क्रिकेट मैच तो उस में अमेरिका जी अमेरिका टीम जीती थी और मैं भी चहती हूँ कि मैं भी ऐसी क्रिकेट खेलूँ और देश का नाम रोशन करूँ जैसे इंडिया की इंडिया की तरफ़ से टीम खेलूँगी तो गल्स की टीम होगी जिस में जो क्रिकेट टीम होगी वो गल्स की टीम होगी तो वो ही जीतेगी